हलो ओला सर्विसिस मूंखे न सुभाणे जे लाइ ओला बुक करिणी हुई त तव्हांखे चई रखिणो हुओ ऐं मां उलहासनगर में रहंदो आहियां ऐं मूंखे ओला बुक करिणी आहे एयरपोट वञिणो आहे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोट वञिणो आहे ऐं मुंहिंजी फ्लाइट आहे सुभाणे ॾह बजे जी राति जो त मूंखे शाम जो पंजे बजे जी ओला खपे कैब खपे मतलबु त तव्हांजो ड्राइवर अगरि अवेलेबल हुजे ऐं तव्हां अची वेंदा त ॿुधायो भले मां एडवांस पे अगरि तव्हांजो कुझु हुजेव त मां ॾियण लाइ रेडी आहियां सुभाणे अथव सतीं तारीख़ सतीं जुलाई ॿ हज़ार टेवीह ऐं शाम जो साढे पंजे मूंखे कैब अवेलेबल खपे छो करे सामान लोड करे मूंखे एयरपोट ते ॿ कलाक पहिरों पहुचणो बि आहे त अगरि तव्हां ओला मोकिलींदा ऐं एडवांसिस कुझु हुजनि त भले ॿुधायो मां तव्हांखे पे करण लाइ रेडी आहियां ऐं मूंखे पर टाइम ते छॾणु खपे ऐं ड्राइवर सुठो मोकिलिजो प्लीस हीअं र्सिफ़ु हिकु रिक्वेस्ट आहे ओके